असांजे गुजरात शहर में इअं त जामु शहर आहिनि जंहिंजो खाधो पीतो घुमणु रहणु चहणु जामु सुठो आहे उन्हनि मां हिकु असांजो सूरत जो डुमसि बीच आहे जंहिं ते तव्हां वेंदव त उते उतां जा पकौड़ा भजिया टमाटे जा पकौड़ा जामु फेमस आहिनि माण्हू किथां किथां खाइणु ईंदा आहिनि ऐं इन खां पोइ असां अहमदाबाद में वञूं था त उतां जा फाफड़ा जलेबी हीअ जामु फेमस आहे ऐं इन जो प्रख्यात में प्रख्यात जेको आहे उहो संतोष फाफड़नि वारो आहे जेको कुमार कुबेर नगर जे इते आयलु आहे ऐं उन खां पोइ असां राजकोट वञूं था त राजकोट जा भूंगरा अथव पटाटा अथव इहे जामु फेमस आहिनि माण्हू उते शॉपिंग करणु वेंदा आहिनि त पहिरियों भूंगरा बटाटा ज़रूरु खाईंदा आहिनि हे नाले सां हलंदो आहे सॼे दुनिया में राजकोट जा हे जामु प्रख्यात असांजी सूरत जी जेकी खारी आहे अ उहा चंदी पर्व ते हर कोइ खाईंदो आहे कोई अहिड़ो माण्हू न हूंदो जेको न खाईंदो आहे हे जामु प्रख्यात में प्रख्यात शइ आहे हे हिन सां गॾु असांजो घुमणु बि थी वेंदो आहे खाइण जो खाइणु बि थी वेंदो आहे ऐं मज़ा बि थी वेंदी आहे